ماہی گیری کے بارے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو دوسرے علاقوں کو نہیں معلوم ہے ماہی گیری ایک بہت ہی مشہور کام ہے پوری دنیا میں مچھلی پکڑی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا میں مچھلی پکڑنے کا طریقہ الگ الگ ہے کہیں پر لوگ جال اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں اور جال تیار کر کے پھر مچھلی پکڑنے جاتے ہیں اور کہیں پر مچھلی پکڑنے کے لیے جال کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے ایک خاص قسم کا دھاگا ہوتا ہے اور وہ ایک مشین سے جڑا ہوتا ہے اس سے لوگ مچھلی پکڑتے ہیں اور کہیں پر اپنے ہاتھوں سے پانی میں گھس کر لوگ مچھلی پکڑتے ہیں ہاں ایک بات ایسی ہے جو شاید اور علاقوں میں نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ مچھلی پکڑنے کے کام میں عورتیں بہت دلچسپی لیتی ہیں ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے میں عورتیں بہت ہی بہت دلچسپی لیتے ہیں ہمارے یہاں بہت سی عورتیں اس کام سے لگی ہوئی ہیں ان کو اس کام میں بہت مزہ آتا ہے اور اس کام میں وہ مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں ان کا شاید ان کا ساتھ دیتی ہیں ماہی گیری یعنی مچھلی پکڑنے کا جو عمل ہے اس میں عورتیں شروع سے لے کر آخری تک ساتھ دیتی ہیں جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے جن سامان کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان سامان کے انتظام میں پورا ساتھ دیتی ہیں